हमें अपने रसोई घर में क्या इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्रेसर कुकर या स्लो कुकर की बात करें तो दोनो में खाना टैस्टी बनता है दाल अच्छे से गल जाती है चावल का चावल भी अच्छे से चढ़ जाते हैं सब उनका टैस्ट अच्छा रहता है हम जैसे कुछ इस्पेसल बनाते हैं उसका टेस्ट अच्छा रहता है हमें ज़्यादातर किचिन में ऐसा समान इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई हानि कोई नुक़सान ना हो हमारी सेहत को कोई किसी प्रकार की कोई नुक़सान ना हो जिससे हमारी कोई सेहत में ख़राबी ना आए इस टाइप की रसोई घर में इस्तेमाल करना चाहिए ना कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे कि सॉर्ट सर्किट लगने की ज़्यादादा संभावना रहती है हमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जो हमको अच्छा भोजन टैस्टी खाना पका सकें अच्छा रसोई का मैन्टैन करके रख सकें ऐसे समानों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके बारे में सब पूरी जानकारी हो जिससे हम अच्छा अच्छा टैस्टी खाना बनाएं और सब लोग की सेहत अच्छी रहे हम क्या ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि वह ख़राब प्रोडक्ट देते हैं मार्केट में वह एक उनका यूज़ करो जिससे कि लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती उनके स्वास्थ्य में गहरा असर पड़ता है इस टाइप की रसोई घर में इस प्रकार के समान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे की लोगों की सेहत में कोई बुरा असर पड़े